अपन जानवर कऽ देखभाल हम सही सऽ करै छी हुनका मदद के लियऽ जानवर के मदद के लिए माँ छैथ पापा छैथ दो भैयारी छैथ ओकरा खातिर हुनका खाय के लिए हमलोग घास लाबै छी चारा दै छी जानवर के लेल रात्री के लिए हमलोग अलग घर बनेने छी माल घर बनेने छी हुनका जे छै नियमित रूप सॅं सुबह हम गोबर साफ करै छी आओर रात्री कऽ हमलोग दूसरा माल घर मे दै छियै हमलोग सही समय पर हुनका खाना चारा देलहुॅं आओर हुनका देखभाल सही सऽ करलहुॅं आ हुनका लिए जे भी ठंडी छै ठंडी छियै हुनका लिए अलग सऽ कपड़ा हम देलहुॅं घूरा देलहुॅं ठंडी के लिए गर्मी मे तऽ हमलोग हमसब हुनका लिए नहेलहुॅं साफ सुथरा राखलहुॅं आओर जहाँ कीटनाशक छै जहाँ मालऽ घर मे हमलोग जानवर राखै छियै दो गाय भैंस यऽ आओर चारि बकरी यऽ तऽ हुनका लिए अलग अलग हम स्थान रखै छियै यानी एक ही माल घर मे चारि हमलोग चारि स्थान रखै छियै हुनका हुनका लेल माँ छथि देखभाल के लिए पापा छथि अलग देखभाल के लिए आओर हम खुद देखलहुॅं हुनका आओर खाना देलहुॅं टाइम टेबल हुनका लिए आओर ठंडी के टाइममे हुनका लियऽ हम घर रखने छी आओर बोरा के हुनका बोरा के झोली बनेने छियै ठंडी के लिए देलहुॅं